दस ॿ हज़ार ॾह यारहं जून ॿ हज़ार तेरहं पंद्रहं सितंबर ॿ हज़ार सोरहं उणिवीह अक्टूबर ॿ हज़ार उणिवीह वीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह